दिक्खो जी असेंगी जिंदगी बिच बड़ी सारी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ ते कदें असें डरना निं चाहिदा चुनौतियां असें हस्सी हस्सियै दूर करना चाहिदा ते उसी करना चाहिदा